जोङो नखरफ्राव जुदि बिबार गार्डेन बानायनांगौब्ला सेर'खम गार्डेन खालामोब्ला थाखा गोबाङैनो थांगोन आरो जुदि सेर'खम एसे नरमालै खालामोब्ला एसे खम थांगोन मिनिमाम जोङो मोजाङै मोजां जुदि बिबार बागानखौ खालामनो सानोब्ला गैयाब्लाबो जोङो फनसास साथि हाजार थाखा गारनांगोन आरो जुदि ओरैनो सिमपल हिसाबै खालामोब्ला ओरैनो दस बार' हाजारजोंबो जागोन आरो माने बिनि बिबार गायनायनि थाखै बेनि थाखैहाय मानि दस्रा दो बा सिमेटनि जोङो बिखौ बानायनांगोन आमफ्राय बानायनानै जोङो बेयाव हासार बहायनांगौ हासार बहायनानै जोङो बाव माने मोनसे थख' थख' बानायनानै जोङो गायनांगौ बेवनो जोंनिया माने थाखाया गोबां थाङो आरो आर बिबारनि दामाथ' बहुत खा अबेबा अबेबा बिबारा जोंना हाजार दुइ हाजार गाहाम बिफां फांसेयावनो दा नैबेहायनो जोङो जुदि हाजारथा बिबार गाइयोब्ला बेव गैयालाबो जोङो फनसास साथि हाजार थाखा थांगोन आरो आरो बिबारनि बेसेनाथ' गोबाङैनोखा आरो बिबार नायै बिबार बेसेना दङ माखासे खम दामनिबो दं आरो बेजों लोगोसे जोङो बिबारखौ समायना रमायना जुदि बिबार खालामनांगौब्ला बहुत थाखानि गोनांथि बा जोङो बे बिबार गार्डोनखौ खालामनो हायोब्ला जोंनि थाखायबो गावनि जिबनाबो माने गावनि जिबनाखौनो माने सोरगोयाव दं बादि मोनलाय लायो आरो दा बिनिखायनो गार्डेनफोरखौ खालामनो हायोब्ला मोजां आङो बे खिनिखौ बे गार्डोननि बेलायाव बिबारनि बेलायावहाय आङो बिखिनि बुंनानै आं दोनथनाय जाबाय